हमसब मिथिला कऽ बासी भनसाघरमे पहिले तऽ बहुत किछु परिस्थिति झेल कऽ भनसाघरसँ बहुत लोग गुजरल छथि जेनाकि भनसाघरमे पहिले नहि लाइट रहैत छलै नहि खाना बनबै कऽ कोनो जोगार रहैत छलै चूल्हा पर खाना बनैत छलै ताहि कऽ लेल जड़ना जड़ना कऽ उपयोग करैत पड़ैत छलै जड़ना जड़ेलाक बाद आगि निकलैत छलै ओहिसँ खाना बनैत छलै राति कऽ इजोत कऽ लेल डिबिआ बारऽ पड़ैत छलै आओर नहि मसाला पीसै कऽ कोनो सुविधा तेहन छलै मसाला से कोनो पत्थर पर पीस कऽ तब खाना देबऽ पड़ैत छलै तकर बाद खाना बनैत छलै आओर एखुनका हिसाबसँ तऽ बहुत किछु बदलाव भेलै हँ ताहिमे पहिले जे छलै पहिले बहुत किछु भनसाघरमे पुराना चीज छलै आओर ओहिमे बहुत ही एहन कोनो चीज छलै जे एखन तऽ बहुत किछु जेना एखन तऽ मिक्सचर सब आबि गेल पहिले तऽ हाथसँ मसाला सब थकुचैत पड़ैत छलै यानी कोनो भी काज होयत छलै तऽ हाथे से करे पड़ैत छलै आओर बहुत कठिनाइ कऽ सामना करे पड़ैत छलै पहिले ओहो समयसँ बहुत आदमी गुजरल होयब